हून में थुआढ़े कन्नै इक बिज़नस दी गल्ल करन लग्गी आं बिज़नस अहें कि'यां करी सकने आं सोशल मीडिया दे जरिये अस टैकनालजी दा कि'यां इस्तमाल करी सकने आं बिज़नस बास्तै इक छोटा तो छोटा बिज़नस असीं कि'यां स्टार्ट करी सकदे आं एह् असें स्माल बिज़नस जरूरी नेईं कि जेह्ड़े मतलब सारे करी सकदे ऐ एह्दे बिच्च जियां कोई हाउस वाईफ होई गेई जियां कि ओह् कम्म करना चांह्दी ऐ ते ओह्दे बास्तै मतलब कि बड़ा औक्खा ऐ कि ओह् कोई बिज़नस निं करी सकदी ऐ उसी मतलब कि जियां ओह्दे मतलब कि ओह् उसी मतलब कि उसी ओह्दे घरै आह्ले ने छड्डी ओड़े दा ऐ जां फिर ओह्दे घरै आह्ले दी डैथ होई गेदी ऐ ते अपने बच्चें ताईं पढ़ाई बास्तै कोई मतलब कि पैसे अरेंज़ निं करी पा दी ते ओह् कि'यां करी सकदी ऐ अरेंज उस पैसे गी अरेंज ठीक ऐ अपने मतलब कि अपने पैरें उप्पर कि'यां खड़ा होई सकदी ऐ ओह् औरत ते ओह्दे बास्तै असें इक स्माल बिज़नस बी असें शुरू करी सकदे आं घर ओह् असें कि'यां करना ऐ कि जियां कि हून असें इक चैनल बनाया यूट्यूब उप्पर ओह्दे बास्तै साढ़े फोन च बड़े जादा ऐप्स होंदे ऐ सोशल मीडिया दे उप्पर जियां कि गूगल होई गेआ प्ले स्टोर दा असें कोई बी ऐप डाउनलोड करी सकने आं जियां कि असें यूट्यूब गै डाउनलोड करी लेआ ठीक ऐ ओह्दे पर असें कि'यां करी सकदे आं कि'यां नौकरी आस्तै अप्लाई करी सकदे आं हून असें स्माल बिज़नस कि'यां अस अपना शुरू करी सकदे आं जियां कि कोई उसी मतलब कि स्टिचिंग दा कम्म आंदा ऐ उसी रुट्टी कुकिंग दा कम्म आंदा ऐ रुट्टी बनाने आंदी ऐ उसी जियां कि हून उसी कोई मतलब कि कोई बी इ'यां मकैनिकल दा कम्म मकैनिक कोई बी जेह्ड़ा उसी जेहड़ा कम्म कपड़े कुपड़े सीने ताईं मशीन बगैरा ठीक करने दा कोई बी उसी कोई बी कम्म आंदा ऐ ते ओह् उसदे जरिए कि'यां छोटा तो छोटा बिज़नस जेह्ड़ा ओह् स्टार्ट करी सकदी ऐ ओह्दे बास्तै केह् करना उ'नें कि ओह् करी सकदी ऐ स्माल बिज़नस कि'यां करी सकदी ऐ कि उन्न यूट्यूब पर चैनल बनाई ओड़ना अपना यूट्यूब उप्पर चैनल बनाने दे बाद ओह् अपने सारे वीडियो तुस ओह्दे उप्पर पाई ओड़गेओ स्टिचिंग दियां फिर रुट्टी बनाने दियां जां फिर कोई उसी जेह्ड़ा बी उसी ऐक्टिविटी च ओह्दा मन लगदा ऐ ओह्दी सारी वीडियो ओह् बनाइयै चैनल बनाइयै इक वीडियो बनाइयै ओह् अपने चैनल उप्पर पाई सकदी जेह्दी बज़ह् कन्नै ओह् बड़ा जादा कुछ मतलब कि ओह् करी सकदी ऐ छोटी छोटी चीज़ां ओह् सिक्खी बी सकदी ऐ ओह्दे जरिए यूट्यूब दे जरिए ते फिर ओह् बी अपनी चैनल च बनाइयै पाइयै अपना इक चैनल बनाई सकदी ऐ ओह्दे जरिए ओह् इक छोटा तो छोटा जेह्ड़ा बिज़नस ऐ ओह् स्टार्ट करी सकदी ऐ ओह्दे बास्तै केह् करना उन्नै कि अपने आले दुआले कोई बी जेह्ड़े सरांउंडिंग बिच्च जेह्ड़े लोग रौंह्दे ऐ अपनी सोसाईटी च जेह्ड़े लोग रौंह्दे ऐ ओह् उं'दे कोल जाइयै उ'नेंगी आक्खी सकदी ऐ कि मेरे चैनल गी सब्सक्राईव करो बस इन्ना आक्खी सकदी ऐ कि मेरे चैनल गी सब्सक्राईव करो ते जेह्दे जिसलै सब्सक्राईवर बगैरा बधी जाग ते ओह् केह् करी सकदी ऐ कि ओह् सब्सक्राईवर कन्नै ओह् जेह्ड़े उंदे ओह् ओह्दी मतलब कि वीडियोस दिखङन ते उ'नें ओह्दे कोल आना कि मिगी सूट सी दे जां मिगी रुट्टी बनाना सखाओ मतलब कि ओह् ओह्दे कोला उसदे जरिए ओह् अपना छोटा छोटा बिज़नस जेह्ड़ा ऐ कि ओह् शुरू करी सकदी ऐ ओह् यूट्यूब दे जरिए चैनल च पाने कन्नै ओह् अपना जेह्ड़ा ऐ मतलब कि ओह् अपना बिज़नस ऐ जेह्ड़ा ओह् स्टार्ट करी सकदी ऐ जियां कि हून सूट सियै ऐ ते ओह् सोचदी कि हून मिगी सूट सीना आंदें ऐ ते मतलब कि ओह् चांह्दी ऐ में कि मतलब कि में ओह् करां बिज़नस बनां सूट सीने उप्पर ते ओह्दे उप्पर अस कि'यां करी सकदे आं असें मतलब कि स्टिचिंग दी पूरी वीडियो बनाइयै अस अपने यूट्यूब उप्पर पाई सकने आं ओह्दा बज़ह् कन्नै असें केह् करना कि साढ़े उप्पर जिन्ने ब्यूज आगे जिन्ने लाईक्स आग ओह् जिन्ने लोग सानू दिक्खग उन्ने उन्न साढ़े कोल आना ओह् फिर साढ़े कोल आई बी सकदे ऐ ओह् साढ़े कोल आई सकदे साढ़ी वीडियो दिक्खियै कि हां भाई एह् बड़ा शैल सूट सींदी ऐ ते में एह्दे कोल जामां फिर ओह् सूट बगैरा मतलब कि सिक्खी सकदी ऐ उत्थूं ओह्कड़ी वीडियो उप्परा सिक्खी सकदी ऐ ते उसी आई सकदी ऐ ओह्दी बज़ह् कन्नै असेंगी अपना इक लौह्का ते लौह्का जेह्ड़ा बिज़नस ऐ जां बड्डे तो बड्डा बिज़नस बी अस ओह् शुरू करी सकने आं उत्थूं अहें अपना मतलब कि घर बैठियै गै बड़े जादा पैसे जेह्ड़ा ऐ ओह् कमाई सकदे आं ओह् साढ़े बास्तै बड़ा जादा जरूरी ऐ हर इक अज्ज दे जमान्ने उप्पर हर इक बंदे दा बिज़नस करना जेह्ड़ा ऐ ओह् बौह्त गै जरूरी ऐ पैसे कमाना अज्ज कल सारें बास्तै बौह्त जादा जरूरी होई गेदा ओह् करने बास्तै अस बड़ा कुछ करी सकदे आं टैकनालजी दा बड़ा जादा इस्तमाल करी सकदे आं असें इक स्माल बिज़नस चलाने बास्तै होर बी बड़े सारे ऐप होंदे जियां कि अहें इंस्टा होई गेआ इंस्टा उप्पर अस कि'यां बिज़नस चलाई सकदे आं जियां कि हून सानूं बड़े सारे अहें इंस्टा यूज करदे ते ओह्दे उप्पर बड़े सारे नोटिफिकेशन आंदे ऐ कि तुसें एह्कड़ी एह्कड़ी जाब आस्तै अप्लाई करना सकदे ओ जां ओह्कड़ी जाब आस्तै अप्लाई करी सकी सकदे ओ तुसीं डिज़ाईनिंग दा कम्म करी सकदे ओ तुस स्टिचिंग दा कम्म करी सकदे ओ तुस मेकअप दा कम्म करी सकदे ओ आर्टिंस्ट बनी सकदे ओ सिंगर बनी सकदे ओ तुसें जेह्ड़े बी कम्मा च मतलब कि जादा ओह् करदे ओ प्रोफैशनल जेह्ड़ा कम्म थोआनू जादा आंदा ओह्दे पर तुस इक वीडियो बनाइयै ना अपने चैनल उप्पर पाई सकदे ओ एह् एह् इंस्टा उप्पर तुस रीलां पाई सकदे ओ पोस्टां पाई सकदे ओ स्टोरियां पाई सकदे ओ स्टोरी पाने कन्नै तुसें अपने अकाउंट गी पब्लिक करी सकदे ओ जेह्दी बजह् कन्नै लोक जादा तो जादा थोआढ़ी वीडियो गी दिक्खी सकदे ऐ ते ओह्दी बजह् कन्नै थोआढ़ी थोआढ़ी मतलब साईड ओह् अट्रैक्ट होंदा ऐ ते ओह् आखदे ऐ जेह्दे कोला बड़ा कुछ सिक्खी सकदे ऐ ओह्दी बजह् कन्नै अस अपना इक छोटे तो छोटा बिज़नस जेह्ड़ा ऐ कि ओह् अस स्टार्ट करी सकने आं ते उन्ने गै लोग साढ़े जरूरी निं कि उन्ने गै लोग साढ़े कोल आन शुरू तो थोह्ड़े थोह्ड़े बंदे जेह्ड़े ऐ थोआढ़े कोल आई सकदे ऐ थुआढ़ा बिज़नस दिक्खने बास्तै कि हां भाई बड़ा शैल बिज़नस करदा ऐ ते मिगी एह्दे कोल जाना चाहिदा एह् एह्दे कोला सिक्खना चाहिदा ऐ ओह्दी बजह् कन्नै तुसेंगी इक बड़ा शैल मतलब कि छोटा तो छोटा जेह्ड़ा ऐ बिज़नस ओह् घर बैठियै गै स्टार्ट करी सकदे ओ जियां कि होर बी बड़े सारे ऐप होंदे ऐ जियां कि होई गेआ कोई असें पर्सनली कोई मतलब कि वीडियो बनाई कोई कैमरा दे थ्रू अपनी वीडियो बगैरा बनाइयै अपनी कोई बी जेह्दे च कम्म च तुसें प्रोफैशनल ओ उस कम्म दा जियां मेन आर्ट आंदा सानूं ठीक ऐ किचन दा रुट्टी बनाना आंदा फिर मतलब कि स्टिचिंग मेकअप ओह्दी सारी वीडियो बगैरा बनाइयै तुसें बड़े सारे ऐप्स उप्पर वीडियो पाई सकदे ओ ते जियां थोआनू मतलब लाईक्स आह्ग जिन्ने ब्यूस आह्ग जिन्ने लोग थोआनू दिक्खग ओह् सारे तुसेंगी वीडियो जेहड़े ऐ ओह् बाकी लोकें गी शेयर करी सकदे ओ कि हां भाई इसी दिक्खो जे स्हेई लग्गै ते मेरे कोल आई सकदे ओ ते ओह्दी बजह् कन्नै तुस उस तू अपना छोटे तो छोटा जेह्ड़ा बिज़नस ऐ ओह् ग्रो करी सकदे ओ जियां कि एह् छोटे छोटे जाब बास्तै तुस केह् करी सकदे ओ ओह्दे यूट्यूब उप्पर तुसें कोई बी मतलब छोटे जेह् शॉटस पाई ओड़नियां अपना चैनल बनाई लैओ ते तुस शॉटस पा दे ओ अलग अलग जरूरी निं ऐ कि इक बिज़नस ही करी सकदे ओ तुसीं अलग अलग अलग अलग ओह् बी करी सकदे ओ अलग अलग वीडियोज पाओ जेह्ड़ी जेह्ड़ी जिस जिस कम्म च तुस जादा प्रोफैशन ओ ओह्कड़ी ओह्कड़ी वीडियो पाओ तुसें ओह्दे उप्पर इक बड़ा शैल मतलब कि ओह् करी सकदे ओ वीडियो बगैरा पाइयै तुस लोकें गी अपनी तरफ अट्रैक्ट करी सकदे ओ लोग थोआड़े कोल आंदे न फिर वीडियोज बगैरा दिक्खियै हां भाई एह् बड़ी शैल वीडियो बनांदी ऐ एह् बड़े शैल कपड़े मतलब कि कपड़े सी लैंदी ऐ जियां कि बड़ी शैल मेकअप करी लैंदी ऐ ते मिगी एह्दे कोल जाना चाहिदा मिगी एह्दे कोल गै जाना सूट सीन ते ओह्दे बास्तै तुसें मतलब कि एह् सब करी सकदे ओ ओह् सब थोआढ़े कोल आइयै ते ओह् थुआढ़े मतलब कि ओह् दिखदे ऐ कि कि हां भाई एह् बड़ी शैल वीडियोस बनांदा ऐ ते मिगी एह्दे कोला सूट सेयाना हून ते ओह् फिर इ'यां गै थोआढ़े घर आंदे ऐ ते तुसें ओह्दे ओह्दे कोला गै इक छोटे कोला छोटा जां बड्डे कोला जां छोटे कोला छोटा बिज़नस जेह्ड़ा ऐ ओह् घर बैठियै गै शुरू करी सकदे ओ एह् खासकर वूमैन बास्तै बड़ा जादा जरूरी होंदी ऐ छोटी जाब जेह्ड़ी ग्रो करना बड़ी सारी वूमैन्स दी मतलब कि कोई घरै आह्ले दि डैथ होई जंदी जां फिर कोई बचैरी गी छड्डी ओड़े दा होंदा ते ओह्दे अपने बच्चे दी स्कूल दी फीस ओह् नेईं भरी सकदी अपने कोला ते ओह्दे कोला नेईं भरोंदी ते केह् ओह् करी सकदी ऐ इस सिचुएशन च ओह् इक मतलब कि अपना बिज़नस बनाई सकदी ऐ तुस मतलब कि यूट्यूब उप्पर बी कोई चैनल बनाई सकदे यूट्यूब पर बी अज्ज कल चैनल दी सैटिंगां फिर तुस ओह्दे उप्पर तुस चैनल बनाई सकदे ओ ते अपनी जेह्ड़ी वीडियोस बगैरा जेह्ड़ी तुसें जिस कम्म पर प्रोफैशनल ओ ओह्दी कम्म दी वीडियो बगैरा बनाइयै तुसें अपने चैनल उप्पर पाई सकदे ओ ते ओह् जेह्ड़ी ऐ ओह् सारी दुनियां दिखदी ऐ जिन्नी बी थोआढ़े कोल जिन्ने जिन्ने बंदे गी ओह् वीडियो तुस शेयर करगे उन्ना गै थोआढ़ा जेह्ड़ा बिज़नस ऐ ओह् चलदा ऐ ते उसदे जरिए तुस घर बैठियै बड़ा सारा पैसा कमाई सकदे ओ टैकनालजी दे थ्रू तुसें अपना लौह्के तो लौह्का बिज़नस जेह्ड़ा ओह् शुरू करी सकदे ओ ते एह् साढ़े बास्तै बड़ा जादा बैनिफिट बी होंदा ऐ ते एहदे एह्दा सानूं पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिदा ऐ ते मतलब कि तुस ओह् चीज गी कि'यां आनलाइन बी बेची सकदे ओ तुस कोई चीज मतलब कोई बी चीज़ अगर कोई थोआढ़े कोला खरीदनी ऐ ते ओह् थोआढ़े कोला जियां कि कोई बी चीज़ तुसें खरीददे ओ जियां कि आई गेआ प्रोडेक्ट बगैरा कुछ बी तुसें खरीददे ओ जियां कि मार्किट प्लेसिस लाईक ऐमाजोन होई गेआ फ्लिपकार्ट होई गेआ होर इं'दे बिच्चा मतलब कि इं'दे चीजें दा जेह्ड़ा तुस खरीददे ओ कोई बी समान बगैरा इस इस मतलब कि एह्कड़े ऐप बिच्च बी तुस अपनी जेह्ड़ी चीजां बगैरा ओह् इस ऐप च बी मतलब कि ओह् करी सकदे ओ लिंक करी सकदे ओ ते आनलाइन अप्लाई करी सकदे ओ जेह्दे बिच्च तुसें केह् करना ऐ कि थोआनू बड़ी फैसिलिटी मिली जंदी ऐ ते तुसें ऐमाजोन जां फ्लिपकार्ट दे जरिए बी लोकें धोड़ी अपना समान बगैरा जेह्ड़ा पज़ाई सकदे ओ ते तुस इक दे थ्रू गै मतलब कि बड़े फेमस होई सकदे ओ ते बड़े एह्दे जरिये गै थोआढ़ा जेह्ड़ा ऐ बिज़नस स्टार्ट होई जंदा ऐ ते तुस बड़ा कुछ करी सकदे ओ ओह्दे उप्पर फ्लिपकार्ट च तुस केह् करी सकदे ओ कि अपनी कोई बी कुसै बी आनलाइन तुसें लिंक कीते दा आनलाइन अप्लाई करी सकदे ओ ते ओह् चीज साढ़े कोल आई जंदी ऐ कोई बी समान जेह्ड़ा तुसें मंगवाना अपने कम्म बास्तै तुसें ऐमाजोन ते फ्लिपकार्ट च मंगाई सकदे ओ ओह्दी बजह् कन्नै तुसें जो होर बी बड़ी सारी साईटस होंदी ओह्दे पर तुसें अपनी छोटा छोटा समान बगैरा मंगाई सकदे ओ ते ओह्दे जरिए तुसें अग्गें अपनी चैनल मतलब कि चैनल बनाना ते फिर ओह् तुसें पूरा ओह्दे उप्पर बना वीडियो बगैरा बनाई सकदे ओ ते ओह्दी बजह् कन्नै तुसें अपना घर बैठे दे गै इक स्माल तू स्माल छोटा तो छोटा जेह्ड़ा बिज़नस ऐ घर बैठे दे चलाई सकदे ओ ते बौह्त जादा मतलब पैसा बी कमाई सकदे ओ इस बास्तै थुआनू पूरा ओह् करना पौंदा मतलब कि टैकनालजी दा पूरा थोआनू फायदा चुक्कना चाहिदा टैकनालजी अज्ज दे जमान्ने बिच्च बौह्त जादा इंपार्टेंट ऐ ते एह्दा सानूं पूरा पूरा लाभ जेह्ड़ा ऐ ओह् उठाना चाहिदा ऐ